مجھے فوٹو کھینچنے کا بہت شوق ہے فوٹوگرافی کرنا ہمارا بہت بچپن کا شوق ہے ہمارے والد صاحب نے ایک واٹر پروف کیمرا لا کے دیا اور ایک نارمل دو کیمرے ہمارے پاس ہیں جس سے ہم واٹر پروف کیمرے سے ہم پانی کے اندر کی تصویریں کھینچتے ہیں اور نارمل کیمرے سے دوسری تصویریں کھینچتے ہیں اس میں ہمیں کوئی پریشان نہیں کرتا ہے اور ہمارے گھر والے بھی اس میں ہماری مدد کرتے ہیں تاکہ کوئی پریشان نہ ہو اس سے طرح طرح کی تصویریں کھینچتے ہیں جیسے پیڑوں کی پیڑوں کی تصویریں ندیوں کی تصویریں آسمان کی تصویریں زمین کی تصویریں پہاڑوں کی تصویریں جانوروں کی تصویریں اور بہت سے لوگوں کی تصویریں کھینچتا ہوں